ग्रामीण खेत्रनि में सरकारी शासन जी कमियूं त खोड़ आहिनि शहरनि में जेकी सुविधाऊं मिलनि थियूं पयूं उहे गाम वारनि खे न थियूं मिली पाइनि चाहे पर्यावारण जी हुजे पर्यावरण लाइ जीअं शहरनि में ख़ूबु सारा पार्क पार्कनि में बि टेहलण जूं स्थान ठाहिया अथनि गामनि में ओहिड़ो विकास कोन्हे औरि जेको स्वास्थ सां संबंधित अस्पताल वग़ैरह आहिनि जेको शहरनि में उपलब्ध आहिनि ऑपरेशन जी सुविधा या ॿी सुविधावा थी अथनि सुविधाऊं वधीक सभु शहरन में ई वधीक आहिनि गामनि में घटि आहिनि औरि अपराधन जे मामले में हाणे अपराध त शहर में बि खोड़ थियनि पिया गामनि में बि खोड़ था थियनि शासन जूं कमियूं असां केतिरियूं कढंदासीं कोई कमी एतिरियूं खोड़ आहिनि सिर्फ़ राज नेता बि गामनि में वेंदा आहिनि झंडो फैराए ईंदा आहिनि और पंहिंजी पार्टी लाइ वोट घुरी ईंदा आहिनि अॼुकल्ह ज़ाति बिरादरी जो बि खोड़ थी वियो आहे माण्हू पंहिंजे ज़ाति वारनि जो हिक ग्रूप ठाहे थो वठे ऐं हुन सां लाभ वठनि था पिया औरि सरकार जूं कमियूं त खोड़ आहिनि सरकार जेको सुख सुविधाऊं मतिलबु ॾिए थी पई शहरनि में हाणे थोरो थोरो शुरू कयो अथनि उजवला योजना ॾिनी अथनि औरि सुलभ शौचालय वारी योजना गामनि में मिली आहे सड़कां बि ठहनि थी पियूं लाइटां बि हलनि थी पियूं विकास थिए थो पियो लेकिन शहरनि जे मुक़ाबिले थोरो सो घटि आहे